में साड़ी लैनी ही कल बजारै गेई सारै फिरी साड़ी नी मिला दी साड़ी नी थ्होऐ दी मिकी सारै फिरी इन्नियां दकानां दिक्खियां कोई पंसद नी अवा दी साड़ी जेह्ड़ी अवा दी ओह् इ'यां रंग नी पंसद अवा दे साड़ी मिगी पंसद नी अवा दी फ्ही में गेई इक दकान ओह् पूरी हट्टी गै इ'यां साड़ियें ही उत्थै मिकी सारियां साड़ियां पंसद आइयां पता नी चलै कि केह्ड़ी लैं इन्नियां साड़ियां फ्ही इक साड़ी पंसद आई में ओह् लैती उसी लेइयै घर गेई में इक फंक्शन हा उत्थै पाई उत्थै मेरियां सारियां स्हेलियां आई दियां हियां सारे पुच्छदे कि एह् साड़ी कुत्थां लैती इन्नी शैल ओह्दा कलर बी इन्ना प्यारा साड़िया होर मतलब इन्नी शैल साड़ी ही ओह् इन्नी शैल साड़ी ही सारे पुछदियां मेरियां स्हेलियां कि कुत्थां लैती ते में आखेआ में सारै फिरी में साड़ी लैनी ही ते ओह् इक हट्टी लब्भी मिकी उत्थां लैती में साड़ी ओह् पूरी हट्टी गै साड़ियें ही पैह्ले उसी तुप्पी तुप्पी लोकें पुछदी पुछदी गेई भई ओह् आह्ली हट्टी कुत्थै ऐ बड़ा सुना उस हट्टियै बारै च बनारसी साड़ियां होर नैट आह्ली साड़ियां स्टिच आह्ली साड़ियां जियां नमीं कुड़िया कुसा इयां ब्याह् होना ओह् आह्ली साड़ियां सारियां साड़ियां जिनें बच्चे निक्के जिन्नी एज होऐ उन्नी आह्लियां साड़ियां उ'यै सना बोला दी ही में कि इक फंक्शन गेई उत्थैं मेरियां सारियां स्हेलियां आई दियां मेरे मायके आह्ले आए दे सौह्रियें सारे मेरियां स्हेलियां जिंदे घर फंक्शन हा उनें बी मेरी इन्नी तारीफ कीती कि तुसें एह् साड़ी कुत्थैं लैती इन्नी शैल उप्परा राती फंक्शन हा उंदे घर ते जियां ओह्दे'रे लोऽ पवा दी ही उयां न ओह् चमकै इन्नी शैल साड़ी में आखेआ भई उनेंई दस्सी दकान कि में उत्थां लैती तुस बी जाओ उत्थैं बड़ियां बड़ियां शैल साड़ियां न जनेही कुसै लैनी होऐ जनेहा रंग पंसद आवै हर इक रंग जेह्ड़ी मर्जी साड़ी लैओ ओह् नी ऐ कि हून तुसेंई साड़ी पंसद आई तुसेंई रंग नी थ्होएआ न हर इक रंग ऐ उंदे कोल भैया भैया समान आह्नदे कुता बाह्रा दिल्ली दा आह्नदे पता नी कुथां जां बनारस दा आह्नदे बनारसी साड़ियां इन्निययां शैल उसी साड़ियै में लाया ते ओह्दा हा बाद च ओह् मैली मुली होई गेई घर जाइयै गेई में सोचेआ इसी धोन्नी साड़ी धोती होर ज्यादा शैल होई गेई इक होर फंक्शन हा उत्थैं गेई उत्थें बोलदे कि एह् उ'यै साड़ी ऐ हून इयां लग्गा दी कि तो इक होर लेई लैती दबारै इक्कै इक्कै नेहियां साड़ियां में आखेआ नेईं भई एह् मेरी उ'यै साड़ी ऐ एह् मेरी उ'यै साड़ी ऐ एह् में धोइयै लाई हून ज्यादा चमकन लगी पेई फिर हस्सेआ बोलदे बोलदे अस बी गेदे उत्थें सारै तुप्पी असेंई पर ओह् हट्टी नी लब्भी हून तूं चल साढ़े कन्नै दस असें असैं लैनी गै उ'यै साड़ी ऐ सारें ई ओह् साड़ी इन्नी पंसद आई दी में उनें दकानदारें भैया फोन कीता जेह्ड़ी थोआढ़ी साड़ी ऐ बड़ी शैल साड़ी ऐ इन्नी शैल साड़ी ऐ सारे लोक ओह्दी तारीफ करा दे कि इन्नी शैल साड़ी ऐ धोने कन्नै खराब नेईं होई नुहाड़े धागे छागे किश नी निकलेआ नेईं नोआढ़ा रंग गेआ इन्नी शैल साड़ी सारे परेशान होए दे कि साड़ी कुत्थां लैती भैया में सनाया कि में थुआढ़ी दकान उप्परा लैती उनेंई पूरा रस्ता दस्सेआ कि इ'यां इ'यां जंदे उनेंई समझ नी आई कल जां परसूं आह्गी में फ्ही उनें गी लेइयै गी असें ओह् आह्ली गै साड़ी लैनी जेह्ड़ी में लैती आखा दे असें बी इ'यै लैनी पर थोआढ़े कोल अगर होर होंगिया शैल शैल तां ओह् बी दस्सुड़ेओ जां होर मंगाउड़ेओ जां कोई असें इक हफ्ते बाद औना दिक्खने दिक्खने दिवाली अवा दी ओत्त उप्पर लेई लैगे साड़ियां होर बी बड़े ज्यादा फंक्शन होंदे साड़ी बंदा शैल पाई सकदा कम्फर्टेबल चली सकदा साड़िया एह् बी नी होंदा ऐ कि हून साढ़ी पाई दी असें अस इ'यां नेह् लब्भे ने साड़ी पाइयै बड़ी ज्यादा ग्रेस होंदी कि बंदा शैल लभदा सारे दिखदे उसी फ्ही शैल मेकअप करियै साड़ी साड़ी गै शैल होग तैलु गै ते मेकअप बनकना इन्नी शैल साड़ी सारे लोक आखदे कि तो साड़ी लैती कुत्थां भई कुत्थां लैती असेंई सनाओ ओह् जगह् दस्स में दस्सी भैया एह् दकान ऐ भई जाओ तुस लेई आओ साड़ी अम्मी चलगी नेईं तां हफ्ते बाद असें आना फ्ही हून नमियां नमियां साड़ियां आई दियां होनियां असें दस्सेओ तोस